जी भैया आपके यहाँ कौन कौन से फल हैं ज़रा बताइए अच्छा पपीता क्या भाव पपीता क्या भाव बताइए पपीता के पचास अरे यार हम थोड़ा पहले देख के आए वहाँ चालीस चल रहा है यार जी अरे यार भाई यार ये कॉल्टी सेम है यार वहाँ पर यार ये थोड़ी ना है यार ऐसा चालीस बताओ तो हम आएँ चलो अच्छा पपीता भी हाँ सब देख रए हैं क्या बिकरी क्या भाव बीस रुपये ये अच्छी है चलो यार अच्छी दिख रहि है बढ़िया यार भैया हमें ये था कि यार दो एक आध दो पेटी मिल जाएंगी क्या आपके यहाँ आप कहाँ से मंगवाते हो जी जी जी गोभी भी चलेगी ऐसा कुछ है नहीं मतलब चलो ठीक है अच्छा नॉर्मल ही कर दो एक पेटी कितने के भाव आप दोगे तीन सौ चलो यार पहली बार अच्छा रेट बताया चलो हओ ठीक अच्छा एक पेटी तीन सौ के दो कितने की करोगे अरे यार चलो साढ़े पा हाँ चलो अच्छा ठीक है चलेगा चलेगा हँ और और भैया आप कौन कौन से फल मंगाते हो आप अरे यार ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ऐसे फ्रेश मिलते हैं ना ये सब फ्रेश तो बस वही से आए ना अभी एक एक आध दो भी दिख रही हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक दम पुरानी सड़ी गली चलिए ठीक है यार भाई एक भी एक दो पेटी तो कंफ़र्म कर देना कितना पाँच सौ पचास हओ चलो ठीक है ठीक है अब आओ पपीता वह तो पपीता यार देखो पपीता चालीस लगाओ पपीता चालीस लगाओ तो बताएँ फिर अरे चलो अभी एक ही है तो एक खो खोल के दिखाना यार ज़रा कैसा है खोल पाओगे हेलो खोल पाएंगे पापीता थोड़ा अंदर से देख के बताएंगे का कैसे पड़ा होते हैं पाइनएप्पल हओ दिखाइएगा जी जी जी हाँ चलो चलो ठीक है यार कर दो ऐसे चालीस लगाओ तो बताएँ फिर चालीस का एक कर दो दो कर दो अच्छा चलो ठीक है दो दे दो जी जी दो कर दो

हओ ये संतरे का भाव हाँ हाँ अच्छा और ठीक है यार कर दो ज़रा एक किलो ये भी कर दो हओ पेमेंट क्यू आर रखते हो आप अरे सबसे पहले बड़े भाई जी तुम ये बताओ कि होम डिलीवरी चलती है कि नहीं चलती जी जी जी भैया लेकिन दो अभी हम गाड़ी में हैं हमारी गाड़ी में बनेगी नहीं यार देखो एक्टिवा है हमारी हाँ अरे यार भैया यार हओ चलो ठीक है यह हमारा घर ही है आप पता है ना हाँ बस उसके दो घर आगे हओ हओ हओ हाँ आपका लड़का जानता भी है हमें हाँ भैया चलो ये पेमेंट पेमेंट क्या क्यू आर किस में जी पे करोगे कि पे टी एम हओ यार चलो ठीक है भाई कर दे रहे चलो धन्यवाद जय श्री राम